हमारे गाँव शहर में बच्चे अभी भी हैं जोकि जैसे कि बैट बॉल हो गया क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं एक जगह आठ दस बच्चे जमा हो जाते हें और उसके बाद वो लुका छिपी का खेल खेलते हें कोई एक को आँख बंद करके खड़ा कर दिया जाता है और सारे बच्चे कहीं से कहीं छुप जाते हैं और फिर वो एक बच्चा सारे बच्चे को ढूँढता है इस तरह से लुका छिपी का खेल खेला जाता है हमारे गाँव वाँव में क्रिकेट हो गया क्रिकेट में जैसे कि दस बारह बच्चे जमा हो गए तो वो सारे बच्चे पाँच पाँच छः छः करके आधा आधा दो टीमों में बँट जाते हें और फिर बैट और बॉल खेलते हैं जैसे कि फ़ुटबॉल हो गया फ़ुटबॉल में भी हैं सारे बच्चे इकट्ठे हो एक जगह कहीं फ़ील्ड में इकट्ठे होके और उसमें आधे आधे बँट जाते हैं दो टीमों में और उसके बाद दोनों टीमों से दो तरफ से अपना फ़ुटबॉल का खेल खेलते हैं हमारे गाँव शहर में बच्चे यही सब खेल खेलते है जैसे कि लूडो हो गया लूडो खेलते हैं फिर कैरम बोर्ड हो गया वो कैरम बोर्ड खेलते हैं बैटमिन्टन हो गया बैटमिन्टन में दो चार बच्चे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वो सारे अपना दो टीमों में बँट के और फिर बैटमिन्टन भी खेलते हैं ये सब खेल हमारे गाँव में बच्चे लोग खेलते हें यही सब खेल हमारे गाँव में प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है जैसे कि हो गया लूडो लूडो में भी जैसे कि अगर चार बच्चे इकट्ठे हो गए तो चारों एक एक कोने पे बैठ के और अपना चारों मिल के लूडो का को खेलते हैं कैरम हो गया कैरम में भी चार बच्चे एक साथ खेल सकते हैं और क्रिकेट में तो दस बारह जो भी बच्चे हैं वो सारे एक साथ खेल सकते हैं फ़ुटबॉल भी खेलते हैं सारे बच्चे लुका छिपी में दस बारह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एक को आँख बंद करके खड़ा कर दिया जाता है और सारे बच्चे को छुप जाते हैं और वो एक बच्चा फिर सारे बच्चे को ढूँढ के निकालते हैं तो लुका छिपी का खेल इस तरह से हमारे गाँव में खेला जाता है यही सारे खेल हमारे गाँव में पारंपरिक तरह से खेला जाता है